दौड़दे अस दौड़ने कन्नै केह् ऐ असेंगी कि अगर कोई भर्थी शर्थी होऐ तां अस मतलब दौड़ अगर दौड़दे रौह्गे अस तां नुहाड़ै कन्नै केह् होना के अस के भर्थी होगी तां दौड़ अस कड्ढी ओड़गे दूई गल्ल इ'यां ऐ के

ते असेंगी फायदा होने लग्गा दौड़दे होने दा इस कन्नै गै अस मुकाबला करी सकने अस दूए बंदे कन्नै इ'नेंगी आदमी दौड़दा रौंह्दा गा नुहाड़े कन्नै केह् फायदा कि